आप इलेक्ट्रीशियन बोल रहे हो क्या अच्छा हम लोग सर ना मेरे मतलब है ना टी वी इन्वर्टर से कनेक्ट करवानी है मुझे महावीर कॉलोनी से महावीर कॉलोनी से बोल रही हूँ मेरा नाम है सविता मकान नंबर तैतालीस

अब ऐसे तो मैडम देखो मेरी ये वायर भी जो है ना काट दी है तो ये भी है ना थोड़ा आप को सही कर देना और मेरी ये जब मेन काम तो ये है ना टी वी इन्वर्टर से कनेक्ट करवानी है और कूलर भी करवाना है कूलर भी नहीं हो रहा मेरा ऐसे ही है एक तो इन्वर्टर लगाया है मैं ने अभी नया नया तो आप को वो कनेक्ट करना है अरे मैडम इतना तो पैसे ज़्यादा ले रहे हो आप नहीं आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो देखो मैं ने पहले भी हमारे भी एक इलेक्ट्रीशियन पहले था हमारे वो तो नहीं लेता था इतना इतने पैसे आप ज़्यादा महँगे पैसे ज़्यादा ले रहे हो आप वो तो खैर है लेकिन ना वो थोड़ा पैसा कम करो देखो इतना तो नहीं हो सकता अच्छा मैंने पहले भी लग पहले भी मैंने मेरी लाइट फिटिंग करवाई थी तो ना उन्होंने अच्छे से नहीं की थी तब ही तो ये देखो मेरी ये जो ये तार है ना ये टी वी की ये पूरे ये तारें ख़राब हो गए वायर में उसमे से तार में हाँ हाँ पैसे कम कर लीजिये थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हो आप ताकि वो टी वी इन्वर्टर से कनेक्ट के लिए आप हजार रुपए तो ज़्यादा ले रहे हो और कूलर के पाँच सौ रुपए कनेक्ट करना है उसे तार ही तो जोड़ना होता है इतने पैसे तो भाई ज़्यादा हो गए ये तो आप थोड़ा हिसाब से लो ऐसे देखो ठीक है तो आप आ जाना देखो मैं अभी तो घर पे नहीं हूँ मैं आ जाऊंगी एक घंटे बाद मैं आ जाऊंगी तो आप एक घंटे बाद में आ जाना अब देखो कल फिर इसी टाइम तक मैं आउंगी आज ही आ जाना आप ज़रूरी है क्योंकि लाइट भी कनेक्ट करवाना जरूरी है बच्चे पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ना मुझे बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ठीक है तो सर ठीक है मैडम आ जाना आप ठीक है ओके धन्यवाद